हॅलो कशें आसा आगो तुका खबर हां किदें चल्लां तें आगो हे कितें गो दीस रात हांगासर रस्त्यार कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन खणीत आसता मुगो ही तेत पय मगो निदोंग दिना आवाजान भुरगीं पय कंठाळी सारकीं आनी हबय आम आनी हो पय आमचो बाबा हार्ट पेशंट तो सद्दां बाबा आंग काडटा बाबडो तो आणी भियोन भियोन आप कानान गुड्डे बीन घालून बसता बाबडो किदें म्हूण करप तेंत आतां कितें करप खंयचें खंयसरूय रोड खंयसर पावसान मागीर आणी किचड किचड सगलो धूल बीन सगल्या घरांनी येता आवाज जाता आवाज तरी सांगूंकूच नाका हय शिकपाकूत त्रात जाता हेबय भुरग्यांक आवाजान शिकोंक जायना तोकली दुकता म्हणटा म्हणून सांगता आवाजान आनी आनी कसली कसली हे सांगू सांगूंक जायना की तुमी जे नाटकां बीन करता खरीत दुकता आसतली न्हू बाबड्या आवाजान तकली बीन आनी आमचे रस् हय आनी आमच्या रस्त्या कडेन नू गो घर म्हुणू आनीक व्हडलो नवाज येता तुका तुका तितलो आवाज येता की तुका मातशें पयस कमी येता आवाज यें तुमी कशी रावता तर गो आमचे तरी जाले कानान गूड्डे घालून बसता तुमी किदें करता हय न्हू सग् हय आं आं तेंच आनी पय खिडक्यो बी कितक्यो कितक्यो फाटी पुजता सगली जळार्यो येता म्हणून कळना खंयचे खिडे खंयचे मातयेनच्यान जालेली कसली कसली कसली दुयेंसांय येता बायक भाजी जाला मातयेनच्यान एलर्जी जाली तिका हय हय आनी खबर हां मुगो तें रस्ते शी तें आणी केन्ना जातलें गोरमेंट किदें करता देव जाणा आं हे पय परवरी जाला परवरी सगले हांवें आणी आतां खंयसर एम एस कॉलेजी कडल्यान अथंय बिला खंय गो ते थोड्या पर्यंत रोड बांदता खंय तो आनी खंय हेबय आतां बसीन सुद्दां बी बाय बाबडे कॉलेजीक वयता आसतना त्रासांनी वयता चल तर हय बरें रांदता चल बरें